दिक्खो साढ़ी जेह्की लोकल लैंग्वेज़ ऐ ओह् डोगरी गै डोगरी आम लोग समझी जंदे साढ़े ग्रांऽ च जादै तर जम्मू दा इलाका जेह्ड़ा ऐ उत्थै डोगरी दा बड़ा प्रचलन ऐ हिमाचल बी डोगरी बोल्ली जंदी थोह्ड़ा थोह्ड़ा जगह पर दूर जाओ ते उत्थें हर जगह पर थोह्ड़ा फर्क पेई गै जंदा ऐ स्हेई डोगरी पर जाओ ग्राएं डोगरी जेह्की ऐ उऐ वक्त टाईम दे स्हाब कन्नै एह् थोह्ड़ी चेंज़ बी होई दी ऐ ते तुस हून जम्मू आह्ले पासै जाई ओड़ो ते उत्थै पंजाबी दे कन्नै मिलदी किश अक्खर जेह्के न ओह् पंजाबी दे आई जंदे न ते डोगरी प्योर डोगरी तुसें दिक्खनी होऐ तां प्हाड़ें आह्ले पास्सै जाई उट्ठो उत्थें प्योर डोगरी दे अक्खर तुसेंगी लब्भने प्योर डोगरी उत्थें गै बोल्ली जंदी तकरीबन थोह्ड़ा थोह्ड़ा जगह तुस जियां जियां अग्गै अग्गै बधदे जाह्गे तां तुसें ई डोगरी जादा लब्भनी ऐ